समस्तीपुर ज़िले के जलवायु जो हए सो कभी ठंडी से झुलसती हुई रहती है तो कभी गर्मी से झुलसती है लोगों यहाँ के रहने वाले कभी जंगल झाड़ काटकर के बनाते हैं और पेड़ पौधा काट काटने के कारण यहाँ हर हमेसा कभी गर्मी से तबाह लोग होते हैं तो कभी ठंडी से तबाह होते हैं नदी नाला को सूखापन होने के कारण जो है से गर्मी बढ़ती जाती है ठंडी के महीने ठंडी वैसी बढ़ जाती है बरसात के महीने में बरसात होती है तो लगातार बरसातें होती हैं खेती बाड़ी कभी बरसात से बह जाती है तो कभी सुखाड़ से बह जाती है और कभी बाढ़ बाढ़ आने पर ही झुलस जाता है लोग ऐसा होने के कारण लोग को आमदनी नहीं हो पाती है आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो जाने के कारण लोग सब दिन झुलसते नज़र आते हैं औउर उ झुलसा के कारण गरीबी दिखाई देनी लगती है इस मौसम में जो मौसम जो साथ नहीं देता हए तो खेती पथारी मौसम के ही अनुकूल होती है कभी कम होती है कभी ठीक होती है कभी नष्ट हो जाती है हाँ समस्तीपुर ज़िले में तो अक्सर हाँ बाढ़ हीं बाढ़ दिखाई देती है और इस बाढ़ से सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रासन बाँट दिया जाता है रासन बाँटने से क्या होगा कोई दैनिक कार्यक्रम अगर सरकार देती